बाकी लोकें ई मेरी इ'यै सलाह् ऐ कि मड़ो अगर प्हाड़ी एरिये जाना होऐ तुसें चढ़ना होऐ तां पैह्ले नंबर प्रेक्टिस करना बड़ा जरूरी ऐ पैह्ला नंबर केह् करना पौंदा बचपन च ऐल्लै तगर बन्दा चढ़दा होऐ तां ओह् ठीक ऐ ते जि'यां साढ़े ग्रांऽ दे बड़े सारे जागत् होंदे तां ओह् चढ़दे बी हैन ते चढ़ना बी जरूरी ऐ पर इ'यै मेरी सलाह् ऐ उ'नें ई कि मड़ो कि अगर चढ़गे तुस तां माह्नू छंडोई बी जंदा अगर नेईं बी छंडोऐ तां बी मतलब मरने दे चांस होई दे ते कोई लत्त बांह् भज्जनें दे चांस होई दे जेह्दे कन्नै किट होंदी ओह् लैना बड़ी जरूरी ऐ माह्नुएं ई कि अगर जि'यां माह्नू कोई चढ़ा दा ऐ उप्परै ई तां केह् होंदा कि केईं बारी तरैह्ट लग्गी दी कोई पत्थर स्लिप करी दा तां उ'त्थुआं छंडोने दे बड़े चांस सारे चांस होंदे ते एह्दी बजह् कन्नै माह्नुएं ई केह् करना चाहि्दा कि पैह्लें ते अपना रस्सा अपने कन्नै पूरा समान फिट करियै अपने कन्नै भिट्ठू लाई रख होर उप्पर इक तार लेई रस्सा गल्लै ई उत्त लक्कै ई ब'न्नियै उ'त्थुआं बाद तैलूं चलियै प्हाड़ी चढ़ियै कोई बी क्लाइबिंग करनी होई रॉक प्हाड़ी चढ़नी होऐ कोई चढ़ान तां उसी चढ़ना शुरू करना चाहि्दा ते बड़े सारे लोकें ई गल्ला बी इक प्राइवेसी बी ऐ कि इक मतलब उ'नें दस्सना चाह्न्ने आं कि मतलब इ'यां निं चढ़ो माह्नू मरी बी जंदा एह्दे बिच जि'यां माह्नू आस्तै आस्तै चढ़दा ऐ तां उसी मता तजरबा होंदा आस्तै आस्तै प्हाड़ी एरिया चढ़ने दा ते अगर कोई नमां चढ़ा दा होऐ नमें आस्तै इ'यै सलाह् ऐ कि अगर मड़ो तुस चढ़ा दे ओ तुस मड़ो अ अपने कन्नै पूरा पूरा समान लेई चलो ते अगर समान नेईं ऐ ते फिर जाओ बी निं उ'त्थें ते अगर जाना ऐ ते समान बगैर निं जान होंदा ऐ बजारा थ्होई दा ओह् जादै शा जादै सत्त अट्ठ सौ खर्चा होंदा ओह्दे उप्पर रस्सी बगैरा सारा कुछ समान चाहि्दा होर बूट बी अच्छे चाहि्दे जेह्दे कन्नै पत्थर बड़े सारे होंदे तरैह्ट लगदी ओह्दे रा ओह् तरैह्ट निं लग्गे इ'न्ने सोह्ने सोह्ने बूट चले दे अज्जकल ओह् चाहिदे तरैह्टने नेईं चाहि्दे बूट होर होलै चाहि्दे कि के प्हाड़ी एरिये च चढ़ना कोई असान गल्ल निं ऐ ते में इ'यै सनाना चाह्न्ना बाकी माह्नुएं गी बी अगर चढ़ना ऐ तां बड़ा मुश्कल ऐ होर एह् सिक्ख मतलब इक राज़ रक्खेओ एह् बाकी लोकें आस्तै बी बड़ा मुश्कल होंदा लेकिन चढ़ी बी सकदे न ऐसी कोई गल्ल निं ऐ